हीटर का जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है वो ये है कि हीटर में लाइन जो है जल्दी मार देता है और उस का जो लाइन का बिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है और उस को अगर सुविधापूर्वक उपयोग ना किया जाए हीटर तो उस में लाइन मारने का चांस ज़्यादा रहता है